आतां गॅस कितें करचें आसलें गॅसीर जाल्या आमी मेन पयलीं गॅसीचें बटन चालू आहा बंद आहा तें पळोवपा जाय मागीर तें जाल्या उपरांत एक एक फावटी पायपाचो कितें मिस्टेक आसता केन्ना केन्ना पायप लिकेज जाता जावं वयल्यान गॅसीक चुली कडे चूल पिड्ड्यार जाता कितें कळम येल्ली आसता आनी कितें जाल्ली आसता ती पळोवपाची तेका लागून जाता केन्ना केन्ना बटनांतूय मिस्टेक आसता ती मातशें खबरदारी घेवंक जाय जालें जाल्यार कितें चडान चड कितें जाता जाल्यार मातशे जनेलां लायटी बी अश्यो चालू आसल्यार लायटी बंद करूंक जायना बंद आसल्यार चालू करपाक जायना आनी जाय जाल्यार बी उक्ती करून आपल्यान जाता तितलें हे करूंक जाय पायप लिकेज आहा खंय नाल्या खंय वयता आसतना भायर जावं आपलें काम जालें काय न्हिदता आसतना गॅसीचे बटन बंद करून न्हिदोंक जाय जावं भायर वयता आसतना बंद करून चॅक करून वचोंक जाय अशें केल्यार गॅसीची खबरदारी अशें करून घेवचें पडटा